जोंनि क'क्राझाराव माखासे बिदिनो पिकनिक जानाय जेन'बा पार्क दङ जेन'बा गौरां पार्क आरो दिरबिल दिब्लाइ गारदेन बिदिनो माखासे थांजोबनाय जाबाय आरो गौरां पार्क आव थांनाय जाबाय दिरबिलावबो थांबाय आङो आरो बिदिनो दिब्लाइयावबो थांबाय नाथाय माखासे बेस्थ' दैलि बिदिनो बेस्थ' बिजि थानायखाय खामानि मोनसे नङा मोनसे ओंखारबाय थायो न'आवबो थांनो होन्नानैबो जाया गोसोआथ' जादोंमोन बेराय हैनो होन्नानै देग्लाय गरम बन्द' उन्दैफोरनि गरम बन्द'आव ज' पिकनिक भज बिदिनो प्लेसाव थांनो होन्नानै गोसो खांदोंमोन नाथाय राइम'ना जोंनि बे क'क्राझारावनो दङ आ राइम'ना राइमाना पिकनिक प्लेसाव थांनो होन्नानै गोसो खांदोंमोन नाथाय थांनायानो टाइम जाया जिखुन जाया सानसे बिदिनो टाइम दिहुननानै राइमानायाव जोङो पिकनिक जानो होन्नानै थांसै दसेबाबो जों बेरायनानै फैनो होन्नानै गोसो खांदों आरो नाथाय टाइमासो मिलायगोन ना मिलाया बिनि थाखायबो साननांगौ खोथा फैयो कारन उन्दैफ्राबो स्कुल दंबाय थायो आंनाबो सबसमाय बेस्त' बिजि थायो ओंखायनो गैया होनब्लाबो जाया होनब्लाबो खेबसे बिदिनो सानसे खुनुरुखुम दिन दिहुननानै टाइम टेबोल मिलाय होनानै राइम'ना पिकनिक प्लेसाव थांनो मिजिं थिदों आरो थांनांसिगोन होन्नानै सानगासिनो आं